बैंक के अलावा लोग पैसा उधार अपने गाँव या शहरों में किसी धनी व्यक्ति से लेते हैं जो धनी व्यक्तियों का काम होता अपना पैसे कर्जों पे लगाना और बाद में उसको ब्याज सहित उसे वापस ले लेना जो जिनका वो व्यक्तिगत काम होता है जो अपना पैसा को ब्याज पर लगाया और बाद में उसे अपने सही वसूली के साथ हमको वसूल करें आज के समय में साहूकार जैसे लोग नहीं रहे क्योंकि साहूकार का दुनिया नहीं रहा और ना ही कोई साहूकार रहे इसलिए लोग अपने बगल के व्यक्ति जो कि पैसा अपना ब्याज पे लगा तो उन्हें से अपना पैसा लेकर किसी तरह अपना काम चलाते हैं